गाय बकरी सबके जेना की छै से कचरा ओकरा हमसब की करै छियै तऽ खादके बनाबैके अथी मे रहै छियै आओर ओकरा सबके जेना जमा केलहुॅं हमसब कचरा कचरा के जमा कए कऽ खेतमे देलहुॅं खेतमे अगर डालला सॅं बहुत बढ़िऑं रिज़ल्ट आबै छै ई फ़ायदा मिल जाइ छै तेकर बाद जँ गाय भैंस के कचरा ओकरा जमा कए कऽ सूखाकए आओर चूल्हा के ईंधन के काम आबि जाइ छै तऽ ओहिमे बहुत बढ़िऑं सुविधा भेट गेल या ओहिसॅं किछु आर्थिको किछु उपार्जन कए सकै छी हमसब जे अगर ओकरा हमसब ओकर कचराकेॅं जमा कए कऽ बनाकए बेच कऽ किछु उपार्जनो कए सकै छी तऽ भैंस सबके कचरा जे इएह सब लए कऽ बहुत बढ़िऑं यऽ ईंधनो के रूप में काम आबि जाइया आओर खेतमे खादो के रूपमे काम आबि जाय यऽ आओर